शारीरिक आ योगामे अंतर ई छै कि अगर जिम करए छियै तऽ ओकरामे बॉडीमे कट ऊट निकलै छै आ एकरा बाद योगमे सही रहए छै तबियत ओबियत पूरा फिटनेस महसूस करए छै अपनामे